وعلیکم السلام جی کہیے ہاں جی کہیے

جی مل جائے گا ہاں مل جائے گا آپ کو کیا بیج چاہیے آپ کو کیسا بیج چاہیے جی مل جائے گا بالکل مل جائے گا بہت سارے الیول ہے ایسے ایسے بیج ہے جو کم سمے میں کم سمے میں بہت زیادہ پیدوار ہو جاتے ہیں آپ کو کس چیز کا بیچ چاہیے پیڑ پودوں کا بیج چاہیے آپ کو تو میرے پاس مل جائے گا کدو اور پرور کا بیج کتنا اس کو ایریا میں بیچ لگانا ہے پانچ سو گز میں آپ کو ایک بیج لگانا ہے مل جائے گا ہاں کوالٹی کے لیے بولا نہیں پڑا کوالٹی ایک نمبر رہے گا دام تو آئے گا ایک پیکٹ کا پانچ سو کم سمے میں زیادہ بیج پیدا ہوگا کوالٹی ہے نہ آپ کو کوالٹی والا بیج چاہیے نا تو پھر آپ کو دام میں تو تھوڑا دام تو زیادہ رہے گا ہی کم کے لیے آپ پورا لے جائیے پچاس روپے کم دیجیے اور کیا زیادہ منافع نہیں ہوتا ہے اس میں حضرت

اس کے سارے لوگ پہلے آپ آئیے پہلے آپ آئیے ہماری دکان پہ اور دکان پہ آ کر بیج دیکھیے پھر ریٹ طے کر لیں گے ہم لوگ آپس میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آ جائیے وعلیکم